हमारा हमरो सबसँ अच्छा जगह हमरो गाँवमे अच्छा लगैत छेै हमरो गाँव गाँवमे रहना बहुत अच्छा लगैत छै हमरा हमरा गाँवमे बहुतचीज छै खेत छै मम्मी पप्पा सब छै घर छै अपनो दोस्त भी छै बहुत अगर दिख जाइत छेै गाँव तऽ दिन भरि घरमे रहए छियै शाममे निकलै छिए अपना दोस्त लोग साथही मस्ती वस्ती करै लए खेलै कूदै लए दोसर गाँव जाइत छिऐ क्रिकेट खेलए लए फिर अभी अभीके टाइममे धान रोपाइ चलि रहलछै गाँवमे अभी पूरा चहल पहल रहैछे गाँवमे खेतमे पूरा एकदम किसान उसान धान उन रोपएछै बारिशके टाइम भी छै एकदम नहाय छिए बारिशमे गाँवमे दोस्तलोगके साथ घुमए फिरए छिए इधर उधर पूरा मस्ती वस्ती करैत छिऐ दिनभर इधर उधर करिके रातमे सबदोस्त बैठिके पार्टी वार्टी करैत छिये एक सप्ताहमे दो या तीन बार पार्टी वार्टी चलैत छै बड़ा एकदम दोस्तलोग केसाथ घुमय फिरयमे अच्छा लगैत छेै हमरा इसलिए हमर गाँव सबसँ अच्छा जे आओर सबसँ हमर पसन्दीदा जगह हमर गाँव हमरो गाँव ही छै ई गाँवमे हरचीज छै हमरा हमरो दिल हमरो गाँवमे ही लगैछे आओर अदर जगह उतना हमरा अच्छा नहि लगैत छै गाँव अच्छा लगैए हमरा